हीअं त मूंखे घुमणु फिरण जो चङो शौक़ु आहे मां कोशिशि कंदी आहियां की वधि में वधि जीअं मूंखे मुंहिंजे नोकिरीअ मां फ़ुर्सत मिले त मां पंहिंजे घरवारनि सां वञी थोरो सुठो टाइम गुज़ारिया सुठो क्वालीटी टाइम स्पेंड कयां त इन लाइ मूंखे घुमणु फिरणु त चङो वणंदो आहे पर जेकी मुंहिंजी फेवरेट प्लेसिस आहिनि उन फेवरेट प्लेसिस सां सभिनी खां पहिरों त मुंहिंजो परिवार उन्हनि में मूंसां गॾु हुजणु खपे ॿीं ॻाल्हि मां हाणे शादी कई आहे त मुंहिंजो जेके मुंहिंजो जेके घोट जे तरफ़ जी तरफ़ जीअं तरफ़ जो शहर आहे औरंगाबाद मूंखे हुते वञणु जाम वणंदो आहे छाकाणि त हुते मुंहिंजी मुंहिंजो सॼो परिवार छुटी जे टाइम ते इकठो थींदो आहे ऐं ख़ुशियूं मल्हायूं ऐं मल्हायूं मल्हाईंदा आहिनि सभु गॾु खाईंदा पीअंदा आहिनि त उहो मूंखे जाम वणंदो आहे हुन खां सिवाइ जेके बाक़ी ॿियूं प्लेसिस आहिनि उहे जीअं गोवा हाणे मां पंहिंजे घोट सां घुमी आयमि त हूअ हिकु जाम फेवरेट प्लेस थी वई जिते मां वापसि वञणु चाहींदमि ऐं हुते कीअं माण्हू इन्जॉय थो करे सघे पंहिंजी लाइफ उन खां पोइ ॿियूं बि प्लेसिस आहिनि जीअं माथेरान महाबलेश्वर त इहे जाम सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि जिते आबु हवा थोरी अलॻि थींदी आहे ऐं माण्हूअ खे ज़रूर थोरो टाइम कढी पंहिंजे लाइ वञणु जाम ज़रूरी आहे उहा बि पंहिंजे परिवार सां गॾु त इन लाइ ज़रूर माण्हू पाण सुठियूं सुठियुनि प्लेसिस ते घुमणु खपे ऐं पंहिंजे परिवार खे गॾु एन्जॉय कराइण खपे